साढ़े घर चार चार डंगर ऐं उ'नें पालनें च बड़ा खर्चा आंदा ऐ बड़े बड़ी बड़ी चीज़ां करनी पौंदियां ऐं डंगर पालने दे ते बड़े सारे करने पौंदे ऐ इलाज़ लेकिन डंगर पालने दा फैदा बी बड़ा ऐ ओह् सानूं बड़ा कक्ख दि'न्ने ऐ दि'न्ने दुद्ध दाद्ध दिंदे लेकिन उं'दे कोला दा डंगर पालने ओह्दे तांहीं तुसें जगह् चाहिदी दी होंदी जादा डंगर पालने ताहीं जादा जगह् चाहिदी होंदी ऐ ते जेल्लै जादा जगह् होई जाए ते ओल्लै डंगर रक्खी लैओ ते अज्ज कल डंगर पालना कोई सौखी गल्ल निं सारे पाली लैंदे ऐं ते डंगर इ'यां बी पली जंदे ऐ डंगर पालने ताहीं पैसा होना चाहिदा जमीन होनी चाहिदी ते उ'नें गी पालन पोषण ताहीं ओह् होना चाहिदा खेत्तर खात्तर होने चाहिदे जिं'दे कोल खेत्तर जादा होंदे उ'नें ई सौखा ऐ खेत्तरें चा घाह् घूह् बड्ढना पौंदा ऐ बंदे बांदे रखने पौंदे ऐ जिं'दे कोल जादा डंगर होंदे ऐ इद्धर साढ़े इद्धर सानूं चार डंगर रक्खे दे ऐं दो मैंहियां दो बच्छे लेकिन साढ़े बी चार लीटर दुद्ध आंदा उं'दे कोला इ'यां घरा दा गज़ारा होई जंदा ऐ दुद्ध दा होर केह् करी सकदे ऐ सानूं होर बाकी इ'यां घाटा बाद्धा दुद्ध दाद्ध अद्धा इ'यां लोकें गी देई ओड़े दा ते डंगर रखने दे नुकसान बी बड़े ऐं जि'यां कि सानूं उ'नें गी कुदै लेई निं जाई सकदे जे इक बंदे ने घर रौह्ना गै चाहिदा उं'दी देख भाल करने ताहीं इ'यां डंगर खु'ल्ले छड्डियै ते ओह् नस्सी जंदे ऐ बाह्र खेत्तरें च ते लोकें दा नुकसान करन लग्गी पौंदे ऐ डंगर इद्धर साढ़े इद्धर पिछले म्हीनें फायरिंग होई ही ते डंगर सानूं कु'त्थें लेई जाने सानूं अपने घरे दे अन्दर बनन्ने पे डंगर बड़ी मुश्कलें सानूं ओह्कड़ा टाइम कड्ढेआ ओह् सानूं पता ऐ सानूं कि'यां कि'यां टैम कड्ढेआ अद्धे डंगर अंदर बचैरे बमार पेई जंदे डंगर बमार पेई जंदे लेकिन ओह् उं'दा फिर लाज़ कराना पौंदा ऐ ओह्दे च बी बड़ा खर्चा जंदा ऐ कदें कदें जेल्लै ओह् ठीक होई जंदे फिर कदें उ'नें गी कोई बमारी लग्गी जंदी कदें कोई बमारी लग्गी जंदी कदें रुट्टी निं खंदे कदें घाह् घूह् निं खंदे ते कक्ख ते कदें कक्ख पिछली बारी बी जेल्लै साढ़े इद्धर फायरिंग होई ही ओल्लै ना एह् सानूं कुदै लेई जाई पाए ना कोई आया साढ़े कोल उप्परा दा गोले बी इ'न्ने चला दे हे फायरिंग उप्पर फायरिंग होई जा दी ना कोई साढ़े डंगरें गी लेई जान होंदा ना कक्ख ते उप्परा दा जेह्ड़े मेरे घर चार डंगर ही सानूं फिर बी इद्धर तबेले च बंद करन पेआ ना कक्ख होया ते ना कक्ख कीता रब उप्पर देआ रक्खी डंगर उप्परा लोकें हर घर डंगर होने चाहिदे जि'यां कि गाएं बगैरा ते होनी गै चाहिदी सारे दुद्ध पिया करो गाएं दा ओह्दे कन्नै सेह्त बनदी होर एह्दे कन्नै गाएं दे दुद्धा कन्नै बी बड़िया चीज़ां बनदियां घ्योऽ मक्खन देहीं होर बी बड़ी सारी ठंडाई चीज़ां बगैरा बगैरा ते जेह्ड़े जानवर होंदे ऐ साढ़े घर ते कोई जानवर गाएं गाएं ते सानूं कुत्ता बी रक्खे दा ऐ ते जेह्ड़ा कुत्ता ऐ एह् साढ़ा ठीक ठाक गै ऐ झोट्टा ऐ खाई पियै झोट्टा होई दा कुत्ता कुत्ते ई सानूं रोजै मीट मूर्गा खलाने आं ते जि'यां एह् बड्डा होंदा जा दा ऐ इ'यां इ'यां करदा जा दा ऐ इक बारी सानूं कुदै गेदे हे घूमन ते मेरा कुत्ता बी मेरे घर रेहिया बचैरा ओह् ना कोई रुट्टी आह्ला हा पुच्छने आह्ला ना कोई पानी पुच्छने आह्ला बचैरा इ'यां भुक्खा दा रेहा सानूं चार दिन ताहीं चली गेदे हे बाह्र ओह् बचैरे दी डेथ होई फिर ते ते ओह् बचारा सानूं फिर घर आनियै तक्केआ ते हाल माड़ा होई गेदा ऐ फिर बाद फिर ओह्दे बाद कीता कुत्ते दा अंतिम संस्कार कीता फिर ओह् बचैरे दी फिर हून सानूं नमां आंदा कन्नै म्हाराज याद च इक नमां कुत्ता आंदा ते हून आया नमां कुत्ता बचैरा मतलब कुत्ते पालने दे बी बड़े फायदे होंदे ओह् घरै दी देखभाल करदे चौकीदारी करदे सब कुछ करदे घरै दा बाकी कुत्ते कात्ते खंदे बी घट्ट ऐ होंदे बी वफादार बड़े ऐं एह् एह् हर कम्म करदे साढ़ा जो जो कम्म कराना चाहें सारे कम्म करदे ऐं बाकी गाएं दा दस्सी ओड़ेआ में गाएं दे चार साढ़े कोल बछड़े ऐं दो दो संडे ऐ ते दो गाएं ऐं उ'नें ई पट्ठे पुट्ठे पाने पौंदे रोजै टैमा सिर जाना पौंदा ऐ टैमा नेईं पाओ तां बोली पौंदियां ऐ होर बाकी गाएं ही देख भाल करने ताहीं दो चार बंदे चाहिदे ताकि उं'दे घरा दे इक जेह्ड़ा पट्ठे आह्ने इक जेह्ड़ा धार चोऐ गाएं दुद्ध दाद्ध होर एह्दे बाद गाएं ही गाएं ही सानूं अपनी माता मनन्ना चाहिदा गाएं दी चार लत्तां होंदियां न इक दुम्ब होंदा ऐ गाएं खाने पीने गी बी हट्टी कट्टी होंदी ऐ गाएं गी एह्दा कुत्ता फगड़ने सानूं अपना जेह्ड़ा कुत्ता ऐ पिछली बार अस गेदे हे कुदै फायरिंग होई दी ही नी कुत्ते गी जाना सौखा होंदा ऐ गड्डी पाओ डिक्की ते लेई जाओ ओह्दे बाद फिर कुत्ते लेइयै ओह्दे बाद साढ़े उद्धर गोले पोआ दे बचारी मेरी इक गाए गी इक गोला लग्गी गेआ ओह् बचैरी डेथ होई ओह्दी बी सानूं बड़ा घाटा होया पैह्लें इक कुत्ता मरेआ गोलें च फिर इक गाएं मरी बचैरी साढ़ी गोलें च उं'दा बचैरा बड़ा नुकसान होया सानूं इ'न्ना रोना आया बड़ा दुक्ख लग्गेआ सानूं कि साढ़े सारे होइये ते हून सानूं संभले आं सानूं दुक्खै कोला गम कोला संभले आं हून सानूं लग्गदा ऐ कि आं चल जो होंदा नेकी दी करनी ऐ चल अग्गें हून दिक्खने आं अग्गें हून सानूं इक होर लैने डंगर लैने दी सोचा दे आं इ'यां कुत्ता गै लैना ऐ सिद्धा इक होर कुत्ता वफादार होंदा कन्नै ठीक ठाक होंदा दोस्ती बगैरा जल्दी होई जंदी कुत्ते कन्नै बाकी कुत्ते गी बी चार लत्तां इक दुम्ब गै होंदी ऐ लेकिन जेह्ड़ा साढ़े कोल कुत्ता हा ओह् पुटबिल ही ओह् खंदा बड़ा हा उसी हफ्ता भर मुर्गे दा मीट चाहिदा होंदा हा लेकिन ओह्दे दंद दुंद बड़े तेज़ ही प्रेक्टिस कराई दी ही दौड़ने दी टक्क टुक्क लाने दी कुत्ता रखने दा फायदा बी बड़े न नुकसान बी बड़ा नुकसान एह् कि अगर सानूं छड्डिया होर कुसै गी टक्क लाई औना बड्ढी ओड़ना फिर ओह्दे इंजेक्शन टीके टाके लगदे चौदां चादां टीके लगदे इक ही ते पिच्छे इक ही ते पिच्छे ई साढ़े इक मह्ल्ले मुड़े ई साढ़े कुत्ते ने टक्क लाई ओड़ेआ हा ओह्दे बचैरे गी कोई चार टीके लग्गे ओह् बचैरा रौंदा रेहा रौंदा रेहा बचारे पट्टियां पुट्टियां कराइयां ते साढ़े दोस्त आइयै तुं'दे कुत्ते ने एह् कीता ऐ टक्क टुक्क लाए ऐं ओह् बचारे ई पोलियो होइया ते ओह्दे बाद फिर गाएं उद्धर शिफ्ट होइयां आं साढ़े गाएं चार होइयां ऐहीं इक होर लैनी ऐ हून अगले म्हीनें क्योंकि गाएं रखने दा फायदा बड़ा होंदा ऐ जि'न्ना जादा दुद्ध उ'न्नी जादा सेह्त बनदी ऐ साढ़े हड्डियें ताहीं गाएं दा दुद्ध बड़ा शैल होंदा ऐ गाएं दे दुद्धै कन्नै सानूं कक्ख बी बनाई सकदा जि'यां देहीं पनीर मटर पनीर फिर बर्फी फिर होर बी बड़ा कक्ख बनाई सकदे आं मक्खन बी बनाई सकदे आं ते बाकी कुत्ते दा दुद्ध गै निं होंदा ते ना कुत्ते दा दुद्ध थ्होंदा ते एंड च इ'यै आखना चाह्न्नां कि सारे अपने अपने घर इक बच्छू रक्खना चाहिदा जेह्ड़ी उं'दी सेह्त बनाए जां जेह्ड़ी उं'दी रखवाली करै जि'यां कुत्ता ऐ जां गाएं